हमर ताकत हमर आत्मनिर्भरता अछि आओर हम अपन काज अपने अपनेसँ करैके क्षमता राखै छी आओर कोशिश करैत अछि आओर कोशिश रहैत अछि जे दोसरोके मदति करी खासकऽ कऽ महिलाके महिला वर्गके जेना जेनाकि हम मिथिलासँ छी तऽ हमरासबमे बहुत रास परम्परासब अछि बहुत रास परम्परासब अछि जााहिके निर्वाह करैके लेल हम हमेशा आगू रहैत छी कारण ई जे गाममे हम रहैत छी एकरे कारण जे छै हम परम्परासबसँ अवगत छी हमरा बूझल अछि जे कोना हमरा बूझल अछि जे कोना पाबनिमे कोन तरहके काज होइत छै आओर हम ओहिमे अपन अहम भूमिका निभबैत छी हम कविता सेहो लिखैत छी हमर कविताके विषय मुख्यतः नारी सशक्तिकरण अछि हम हम कविता लिखै तऽ लै लिखि तऽ लै छी लेकिन बाजैमे हमरा बाजि नहि पाबै छी बाजैमे हमरा धाख होइत अछि आओर हमर जे छै कविता नारी सशक्तिकरणपर होइत अछि आओर